आं गोदो ओन्दैयाव मोनबोदों आबै आबौमोनहा ओरैबायदि ओंख्रि संना होयोमोन आबैया एम्बु बेदराव अन्थाइ बाजाब सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा हायजें मसला जिरा होनानै सङोमोन आरो ओरैबायदि गोथाव जायोमोन आंबो मोनजाबोदों आरो मोनसेया जादों ओ नार्जि एंखुर होनो माइरं एंखुर बै फिसा फिसा गोरलैखौ माइरं गथायैनो होयो दे गथायैनो बै नार्जिखौ नारजि गोरानखौ ओंखाम दोआव दोननानै सिफ्लेनानै एकदम गेब्लेहोनानै सिफ्लेनानै नार्जिजों माइरं एंखुरजों खारै इसे होयो बाव ओ दुन्दिया गंगार दुन्दिया होयो ना गोरान फिसा फिसाखौ होयो फिथिख्रि बिदिनो ना मावा बालाबाथिया बिदि गोरान होनानै ओरैबायदि गोथाव जाखायो आरो खारै ओंख्रि जों बर'फ्रा खारि ओंख्रिखौ जाखायो नालाय मोजां मोनो आं मोनबोदों आरो मोनसेया जों जेला ओन्दै ओन्दैयाव गगा मोननानै इसे लोमजायो लोमजाज्रो जायो अब्ला आबैया मा खालामोमोन जोंनो ओ मानिमुनि खिफिबेनदों आरो उसुमै जोगोलावरि दावसा फिसाजों जोंनो आबैया रुनानै होयोमोन जारुवा मुलि होयोमोन आरो जारुवा मुलि जों जोंनि देहाखौबो गरम मोनो फियाज नाङा फियाज होलायाबाबो जायो दे ओ देहाखौबो मोजां मोनो गगा मोननाया स्रां थाङो आरो लोमजानाया इसे इसे लोमजानाया बेजोंनो मोजां मोनलाङो बेबायदि जों मोनजाबोदों आबैया जोंखौ ओन्दै ओन्दैयाव ओरैबायदि आदर खालामोमोन माने गोथाव जायोमोन आरो गोथाव जायो